मेरा एगो एक साल का बच्चा है हम उसको ठंड का महिना है हम अच्छे से उसे कपड़ा पहनाते हैं इनर वगैरह शूज और क्या बोलते है यही सब पहनाते और उसको दूध पिलाते हैं और थोड़ा बहुत डॉक्टर से भी सलाह ले लेते हैं क्या इसको देना चाहिए अभी क्या नहीं देना चाहिए बच्चा है छोटा फिर उसको खिलाने में हम अंडा खिलाते हैं और क्या बोलते हैं और हॉर्लिक्स भी देते हैं दूध दिन में दो तीन चार बार खिला देते हैं थोड़ा बहुत किसी न किसी में अन्न भी खा लेता हैं जैसे दाल हो गया चावल हो गया आलू का सब्जी हो गया यही सब खिलाते हैं और फिर उसको तेल से मालिश करते हैं आउ इस समय तो हम उसको क्या बोलते हैं सरसों का तेल से मालिश करते हैं उसमे अजवाइन लहसुन यही सब डाल के की ओ क्योंकि ओ गरम रखता है शरीर को आउ धूप आता है तो उसको हम धूप में निकलते हैं फिर कपड़ा निकाल के उसका पूरा बॉडी को मालिश करते हैं फिर उसको कपड़ा पहनाते हैं फिर उसके बाद थोड़ा सा धूप दिखा के खेलता है फिर शाम होने देखते हैं शाम हो रहा है फिर बच्चा को फिर कपड़ा वपड़ा अच्छे से पहनाते हैं आउ उसके बाद अगर कभी भी जुखाम वुखाम खांसी हो गया तो हम उसको क्या बोलते है अदरक का काढ़ा यही सब अजवाइन लहसुन सब डाल के पका के उसको पिलाते हैं और कभी कभी ज़्यादा बीमार होने पे फीवर वुवर आ जाता है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर जो बोलत है उसी के हिसाब से हम लोग करते हैं और फिर अभी तो ठंड चल रहा है फिर गर्मी में भी हम लोग उसे सुबह उठता है बच्चा है फिर उसको नहलाते धुलाते पाउडर पाउडर से मालिश करते हैं और पतला कपड़ा में रखते हैं कॉटन सूती में यही सब ऐसे करते हैं